हलो हा जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आहे कीअं आयो बसि मां बि ठीकु आहियां ॿियो सभु ठीकु आहे अच्छा मूंखे एक्चुली हिक प्रॉपर्टी जी डील करण जे लाइ ॻाल्हाइणो हुयो मूंखे एक्चुली हिक प्रॉपर्टी खपे त किथे मिलंदी न मूंखे रेंट ते खपे टू बी एच के खपे रेंट ते नित्यानंद कोलोनी में खपे भाड़ो मतलबु घटि ई हुजे पंद्राहं हज़ार ताईं थी सघंदो छा इअं अच्छा पंटीह खां चालीह ताईं मिलंदो त टीह हज़ार खां घटि न छोकी असांजी हेतिरी बजेट काने टीह हज़ार ताईं थोरो त तव्हां पंजवीह ताईं बि न कंदव वीह पंजवीह ताईं कोशिशि अच्छा अच्छा त हुन में लाइट पाणीअ जो बिल वग़ैरह सभु जॉइंट हूंदो हुन में लॻो आहे हुन में अच्छा पाण खे भरिणो पवंदो त पाणीअ जी सुविधा आहे हुते पाणी वग़ैरह बराबरि आहे ट्वेन्टी फ़ॉर अवर पाणी चोवीह कलाक आहे अच्छा ऐं लाइट बि अच्छा ऐं ॿियो बाक़ी सभु हुते भाॼियूं बाॼियूं इज़िली मिली सघंदियूं अच्छा अच्छा अच्छा गेट जो हुते बैंक बि आहे त तव्हां कंहिं सां ॻाल्हाए तव्हां कंहिं सां ॻाल्हाए करे ॾिसो न की पंजवीह ताईं थी सघे त असांजे लाइ कंविनियंट थींदो कोशिशि त कयो छो की असां कठो पिया रहू न त मुंहिंजा सहुरा बि आहिनि त हिन करे असां ॻोल्हियूं पिया की भई टू बी एच के हुजणु खपे न ऐं ॿार बि वॾा था थियनि त पोइ खपे थो न हिन जे करे असां पंज ॼणा आहियूं हाणे असां कलेक्टर कोलोनी पिया रहू पर हुते जिते रहू पिया न उहो फ्लैट जेको आहे न जाम शोर थी थिए हुते इनकरे हाणे असां भाड़ो भरंदा आहियूं पंजवीह न वन बी एच के आहे असांजो हा उहो त आहे फ़र्क़ु पर बजेट बि ओतिरी न आहे न असांजी हा ॾिसो कोशिशि कयो पोइ मूंखे ॿुधाइजो इहो मुंहिंजो नंबर अथव हिन ई नंबर ते पोइ कॉल कजो बाक़ी सभु सुविधा अवेलेबल हुजे त पोइ सुठी ॻाल्हि आहे उते सभु ॾिणु वार बि मल्हाईंदा आहिनि न सुठे नमूने सिंधियुनि जो त मूंखे इनकरे उहो सुठो लॻंदो आहे पोइ तव्हां वरी कॾहिं फ़ोन कंदव मूंखे शाम जो कॉल करे चलो ठीकु आहे तव्हां पोइ मूंखे फ़ोन करे ॿुधाइजो चलो जय झूलेलाल ओके